जोंनि ओनसोलफोराव बामि थुरि सिंगि मागुर नास्राइ बोथिया ना मावा फिथिख्रि नाथुर खांख्राइ बेफोरखौ जोङो नागिरनानै हमनाय जायो आरो बेफोरनि दामा मागुरा देरस' थाखा फवा बोथियाया एक्स' थाखा आरो नास्राइआबो एक्स' थाखा आरो मागुर सिंगिफ्रा देरस' थाखा फवा जोङो बेफोरखौ जेखायफोरजों गुरो आरो लाफिफोरजों हयो मोनाफोरावबो जोङो गावो बेफोरजोंनो बेफोरखौनो जोङो जायो संनानै आरो बेफोरखौनो फानो जोंनि बे ओनसोलफोराव नाफोरा